जोंहा बर' हारिफोरा जोंहा बाथौ धोरोमखौ जों फुजियो आर बि बाथौ धोरोम फुजिनायजों लोगोसे जोंहा गोबां नियम खान्थि दङ बे गोदोनिफ्रायनो मानिबोनाय सिगांनि आबै आबौआ जोंखो फोरोंलांबाय जों बाथौ धोरोम सिबिनायजों लोगोसे जों सुबुं हारिया जे आफा इसोरखो गाबज्रिब्ला इसोरखो गाबज्रिब्ला जों बे समाव जों गावबाया गोथार जानो नांगौ गोथार जानानै एखदम मानि मेडिटेसन मोजां खालामनांगौ आरो आयथामिग गियानजों जोङो मोजां आर'ज खालामनांगौ दा बे आर'ज खालामनायफोराव जोंहा ओरैबादि थायो माने सा साज्रां आर'ज खालामब्ला माने इसोरखो मोनाखै नामा आदां गादां इसोरखो गाबज्रिब्ला जों मोननाय नङा नामा बेबायदि साननाय थानानै जों मानसिफोरा मा खालामो जों बर'आल' नङा गुथै सुबुं हारियानो थारमाने इसोरखो गाबज्रिनायनि सिगां माने गावनि देहा गोसोखो गोथार खालामनायदो लोगोसे लगन थानाय रजा नांनाय गुबुन धोरोमारिफोराबो माने बेबायदि हुदाया दं आरो ओंखामखो जेनेबा मैया हराव जायासै दिनै बै इसोरखो गाबज्रियागौमानि गाबज्रिनोमोनागौमानि जों ओंखाम जाया बा जोङो साहा लोङा दै लोङा फिथाइ जाया जेबो जायालासिनो जोंहा इसोरखो गाबज्रिग्रोनाय जोहा हुदा दं आरो गासिनाबो गैयाब्लाबो गोबां सुबुंफोरनियाव दङ बे हुदायानो जाहैबाय जेन'बा जों इसोरखो खाथिसिनाव मोननो लुबैनाय जों सा साज्रां दुगैयालासिनो गाबज्रिब्ला इसोरखोनो मोननाय नङा नामा आरो जोङो सा साज्रां लामा दथायावहा न' मोनहैला जों लामायावनो गाबज्रिनसै होननानै जों लामायाव गाबज्रिब्ला बे लेथ्रा जि गानै जोमै गाबज्रिब्ला जों मोननाय नङा नामा बे मोनसे साननाया जोंनियाव दं आरो बिनिखायनो जों मा जों इसोरखो गाबज्रिनायनि सिगां गासैबो जोंहा गोथार जानाय मोनसे नियम खान्थिया दंखायो आरो बे गोथार जानायदो लोगोसे जोङो माबा लगन थानाय हुदाखो गावनो खालामनानै लायो आंहाथ' दायो ओरैबायदि जायो आरो जोङो सामफ्रोमबो ना बेदर मोनब्ला ओंखामखो बुरजा बुरजा जाफ्लाङो थिग बेबादिनो सामफ्रामबो जुदि जों ना बेदर मोननानै ओंखामखो बुरजा बुरजा जायोब्ला जोंहा देहायाव माबा मोनसे प्रब्लेम जानो हागौ बेनिखायनो जों बेखौथ' देहाखो मोजां खालामनो जोङो हमथानो हाया जानाय लोंनायखो बिनिखायनो जों मा खालामो जेन आफा इसोरखो गाबज्रिनायनि सिगां जोंनि देहाया गोथार जानांगौ नालाय दा बे गोथारखो खालामसेयावबो सानसेयावबो जोंहा मा फोथायनाय दङ आं जेबो जाया लोङा लासिनो इसोरखो खुलुमनांगोन थिग बेबायदियाव जोङो देहायाबो मोजाङै थाथों आफा इसोरखो गाबज्रिनायाबो मोजाङै जाफुंसारथों बेखौ साननानै जों ना बेदर जाया खाम जाया सानसे दायो बे मंगलबारावहा आङो एखदम सानसे जेबो जायालासिनो थानानै जिथिया आलारि बाथि सावनायनि टाइमा बारो अब्लासो जोङो ओंखामफोयखो जायो आरो थिग बिदिनो आं बायदिनो गुबुनाबो बेबायदिनो जोंहा बिनि बिनि हुदानि हुदाफोरनि ओंथिया मा होनना बुंब्ला बेनो आरो जोङो गोसोखो गोथार खामनायदो लोगोसे जों जेबो जाया लोङा इसोरखो खुलुमग्रोआब्ला इसोरखो गाबज्रिग्रोआब्ला इसोरखो गोसो खांग्रोआब्ला जोङो जेबो जाया जेबो लोङालासिनो जों खुलुमग्रोगोन होमब्लासो जोंनि साननाया जाफुंगोन खोमा अब्लासो जोंनि हास्थायनाया जागोन खोमा अब्लासो जोंनि दाय गोरोन्थिनि निमाहाखो जों मोनगोनदां जोंनि गथ' गथाइखो जों मा खालामनो सान्दों जोंनि गामिनि राइजो राजाजों माबायदि अनलायना थानो सान्दों जोंनि बर' हारिखो फोथांना लाखिनायाव माबायदि मावनो हागोन थिग बेबायदि गासैबो खामानि मावनांनायनि हुदाफोरखो जों बे आफा इसोर बोराइ बाथौखो खुलुमनायनि सिगाङावनो जों देहाखो रेजेंहै गोथार गोसोजों खुलुमनानै इसोरखो गाबज्रिनानै इसोरखो खाथियाव मोननो थाखैनो बयबो मोजाङै गोथारै जेनेबा नांज्लाया खमज्लाया दानलाया सुलाया खैदां खैफोद जाया सौग्रावबाया लोमजाया साजाया मोजांहै थांनानै थानो थाखैनो जोङो बे आफा इसोरखौ गाबज्रिनायनि सिगां जोंहा बे रजा नांनाय बा लगन थानाय हुदाफोरा जोंहा दङ बिनि ओंथिया बेफोरनो आरो आं बयखौबो गोलावै बुंबाय थाला बुंब्लाबो जोबा जों बेफोरनि ओंथिया गोबां बुंब्लाबो जोबि दङ बेनिखायनो आं दिनै बेखिनिखोनो बुंबाय